जय झूलेलाल मूंखे काई ख़ासि डांस स्टाइल सिखण जो मौको त न मिलियो आहे पर हर डांस स्टाइल खे मां प्रदर्शन करे सघंदी आहियां चाहे सिंधी हुजे चाहे क्लासिकल हुजे चाहे वेस्टर्न हुजे टाइम टू टाइम मां हर हिकु डांस स्टाइल खे करे सघंदी आहियां जंहिंमें मुखे कोई कंफर्ट खां ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत न आहे लेकिन कोई अहिड़ी हिकु ख़ासि स्टाइल न आहे जंहिंमें मां कंफर्ट ज़ोन खऊं ॿाहिरि वञा जय झूलेलाल